میں عقیل ہلو جنید ہاں یہ صحیح ہے میرے پاس واپس آنے کا شکریہ مجھے اپنے مالک مکان کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا ہے ہمیں دیکھ بھال کے ساتھ مسلسل مسائل کا سامنا ہے اور وہ بار بار شکایت کے باوجود اُن پر توجہ نہیں دے رہا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اس صورتِ حال میں میرے حقوق کیا ہیں بالکل جنید کہیں مسئلہ پلمبنگ کا ہے ہمارے پاس بار بار رساؤ ہوا ہے تو ٹھیک طرح سے ٹھیک نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میرے کچھ سامان کو پانی سے نقصان پہنچا مزید پورا حرارتی نظام ٹھیک ہے کام نہیں کر رہا ہے اور یہ واقعی غیر آرامدہ ہوتا ہے ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر موسمِ سرما کے قریب آنے کے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے میں نے اپنی ای میل کی کاپیاں اور نقصانات کی تصاویر آپ اپنے پاس رکھیے مجھے آگے کیا اقدامات کرنے چاہئیں کیا میں اپنے وقت تک کرایہ روک سکتا ہوں یا جب تک مسائل حل نہ ہو جائے ٹھیک ہے جنید رہنمائی کے لیے آپ کا شکریہ اس سے مجھے ایک واضح تصویر ملتی ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں جنید مجھے یہ اطمینان بخش لگتا ہے جنید میں آپ کو باخبر رکھوں گا آپ کے وقت اور مشورے کا ایک بار پھر شکریہ